आं इन्सुरेन्सनिफ्राय हरदोंमोन आं टाटा ए आई ए इन्सुरेन्सनिफ्राय हरदों सारआ एसे फ्रि नामा आं एसे दुइ मिनिटसो सारनि समखौ लानो सारआथ' गारि बायनाया कार बायनाया अल्ट' एइट हाण्ड्रेड एल एक्स आई एक बोसोर जाबाय बायनाया आरो एक बोसोर जानायखाय दा सारनि गारिनि इन्सुरेन्स रिनिवेल टाइमया सौफैबाय ओमफ्राय सारआ माब्लासिम खालामगोन सारनि डेटआ नैजिब्रै आगष्ट' नै रोजा नैजिथाम देखायगासिनो दङ सारआ माब्लासिम बेखौ रिनिउ खालामनानै लानो हागोन

औ दे दे सार दे एसे सोंना लानो हागोन सारआ जेबो नङा औ

आटसा आटसा सारआ जेब्ला गारि बायदों अब्ला बारा मोजाङै थाल लायाखै मोनदां दा थारमानि गारि गोदान लानाय समाव बेयो गासिबो कमप्रिहिनसिभ इन्सुरेन्स लानाय जायो बाहाय फास्ट पार्टि थार्ड पार्टि लाफाजोबनाय जायो दा दा बे सारा बेखौ लायोबा मानि बे गासिबो कमप्रिहेनसिभ इन्सुरेन्सयाव गोग्लैयो बेयो फास्ट पार्टिबो थागोन थार्ड पार्टिबो थागोन फास्ट पार्टियाव ओरैबादि लाभ मोनगोन सारआ जेनेबा माबा मोनसे जाबाय गारिया गोमाबाय खावजाबाय बे बे कनडिसनाव बे थासारियाव सारआ कम्पानिनिफ्राय इन्सुरेन्स कम्पानिनिफ्राय जेसेबां गारिनि दाम कस्ट अप डिक्रिशिसन खालामनानै आउट खालामनानै बेखौ बे रांखौ सारया मोनगोन आरो था थार्ड पार्टिनि गेजेराव मानि गारिया माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोबा बा सोरखौबा खहा खालाम खालामोबा बा सारनि गारिजों सौदावनानै सोरबाफोर थैयोबा सारआ बे मानसिनो जेबो होनांनाय जानाय नङा सारनि थाखाय इन्सुरेन्स कम्पानियानो गासिबो जानानै बै खहा जानाय मानसिनो कम्प कम्पसेसनखौ होगोन दा सारआ माब्लासिम खालामनाय जागोन बेखौ सारआ एसे अन्नानै थाब खालामदो आरो मा औ

औ जोंनि अफिसया सार फुंनि दसथानिफ्राय बेलासिनि बा रिंगासिम एभेलेबेल आरो ला जोबनायाव सारनो माबा खोन्थानो सानदोंमोन आं दे दे सार दे दा आरो सारनो आं माबा खोन्थानो नागिरदों मानि सारनि एमाउन्टया गोग्लैगोन ब्रै रोजा बाजौ बाजिबा बोसोरसेनि थाखाय ब्रै रोजा बाजौ बाजिबा रां सारआ बेखौ जोंनि अफिसआवबो फैनानै होनो हागोन बा आरो नङाबा अनलाइन पेमेन्टबो खालामनो हागोन जोंनि टाटा ए आई ए इन्सुरेन्सनि वेबसाइटयाव थांनानै बिदिबा सारनि समखौ आं लानाय जाबाय बिदिबा बेखौ बेफोरखौ बुंनानै दोनथ'सै नामा सार दे दे दे सार थेंकिउ